जेन्ना तूं बँकांत नवो अकावंट ओपन करपाक सोदता जाल्यार तुजें आदार बायोमेट्रीक व वेरीफिकेशन हें गरजेचें जावन आसा हाका तुवें आदार कार्ड पॅन कार्ड आनी पासपोर्ट सायज फोटो बँकांत दिवचो आनी तुजो मोबायल नंबर आधार कार्डाक लिंक आसा जाल्यार पळोवचें आनी फॉम फील करून तुजें फिंगर प्रिंट बायोमॅट्रिकाचेर दवरून तें स्कॅन करून घेवूंक जाता